जुमायखौलाय बर'फोरासो लोंखायो नालाय हिन्दु मानसिफ्रासो माने हिन्दु मानसिफोरा सङो जाहैबाय एखेबारे माबा माइरंखौ दै गुदुं फुदुंग्रोनानै माने ओरैबायदि खालामो आरो दै गुदु फुदुंग्रोबाय नालाय माने जौ माबाखौ होबाय आरो एंखुरखौ होनानै माने बेसेबां नांगौखिनिखौ माने दैखौ जखा होखाबाय खादौजों एरग्लुंबाय एरग्लुंनानै एरग्लुंनानै माने दैखौ जखा होबाय नालाय खोबनानै होबाय खोबनानै होनायाव माने आराम मोनबोबाय आरो ओंखाम संनाय बायदि ओंखाम संनायनिफ्राय एसे गेफेसिन खालामनांगौ जुमायखौ सङोबा बेबो संनो रोङाबा जाया बे जुमायखौ एसे ओंखामनिफ्राय एसे गेफेसिन खालामग्रोनानै माने ओरैबायदि खालामनांगौ आरो दसे एरखावनानै दोनहाबदो अरदाबआव अरदाबआव दोनहाबनानै दसे खांनानै दोन्थ'दो खांनानै दोननानै माने एरनानै खांनानै दोनबाय नालाय दोनहाबनानै आराम जाबोयो ओमफ्राय प्लास्टिक सुनानै आराम दोन्दो प्लास्टिकाव एर'न्नानै बेबो बांद्राय गुसुद्रायबा जाया एसे दुंबुर दुंबुरआव एमावखौ फुनदो फुननानै आराम गोजां बोथोरबा थइला बोनानै दोनदो थइला बखांनानै आराम प्लास्टिकाव जुमाय माबाखौ एमावखौ फुनग्रोनानै आराम बे दाला होनो आरो बर'नि भाषायाव जुमाय दोननायखौ दाला दालायाव दोननानै आराम थइला खोबदो गोजां बोथोराव थइला खोबदो जिगाब खोबनानै होदो जिगाब बग्रोनानै मानि ओरैबायदि आराम बेखौ जथ्न' लानांगौ मानसि बायदि नङाबा बे जुमायआबो जाया गोखैबो जानो हागौ मोजांबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय बेखौ जेब्लाना दोननानै हरसे दोननानै जानाय बायदि मोनोबा दांनाय फामनानै सोजानाय बायदि जायोबा माने दोआव सनानै दोनदो दोआव सोनानै ओमफ्राय बेनो सानथाम सानब्रै दोननानै बे जुमायखौ मानि ओरैबायदि खालामनांगौ मावजागोन ना मावजाया दाथ' जौ गोरान लोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयो जौ गोरानबो खायसे बिदै लोङो बिदैखौ लोङाबा गोरान लोङो गोदोनि दिनावथ' माने दुमोसोमोन आरो दोसावजों दुमो मुलि गैयामोन खेबसेयैनो सिंआवनो सोजोबखानानै दोसाव गंसे सिङाव गब्लं गब्लं गोनां दोसाव गिदिर फिसा होनो दोसाव फिसा बे गब्लं गैयिखौ गेजेराव होनानै माने दुमनाय होनो आरो गोदोनि दिनावथ' बेबायदिसो मावोमोन बेबायदि दानि बायदि नलिगोनां गैया दानि जुगाव माने नलि थाजोब्बाय थोरसि दोस्राव होनो नलि गग्रा होनो ओमफ्राय बेखौ जाबखोबाय सिगांगौमानि दैखौ होग्रोनांगौ आरो मावनायनि सिगां माने बे थौआव जुमायखौ सोखाबाय नालाय माने मावनायनि सुरु लानांसिगौ ओरैबायदि खालामनांगौ बे दैखौ होदो जेसेखिनि होनांगौ माने सेरबेसे नोंनि एंखुरा बेखौ हिसाब खालामनानै दैखौ होनांगौ बे हिसाब खालामनानै होआबा दुफायलांनोबो हागौ उसिफावनोबो हागौ खामनोबो हागौ हिसाब खालामनानै दैखौ होनानै माने ओरैबायदि मावनांगौ मोजां साफा खालामनानै मानसिसो लोंगोन नालाय नों आङाथ' गादा गुदा नुबा बे जौखौ लोंनाय नङा मोजां साफा साखोन सिखोन लाखिनानै जुमायखौ मावनांगौ दोस्राव दुसि सुनानै बथल सुनानै आराम जाबखोनांगौ दोस्राव फिसा दोस्राव गिदिर होनो बेखौ सुनानै जाबखोबाय नालाय ओरैबायदि दैआ गगोन बे जौआ अरखौ मोजां सुनांगौ सुनानै बे दुंबानो माने जौआ गबोबाय आरो गबाय नालाय बेखौनो जौ गोरान होननानै बुङो बेखौनो बयबो लोङो दासिमबो दङ गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दङ बे जौ होननाय बुस्तुआ माने बेबायदिनो बाहायो नालाय गासैबो दा जौ होननायखौ गोदो गोदायनि जौखौ मानो गारनो होनना बुङो दानि मानसिफोराबो